मैं एक बार अगली गर्मियों में अपनी मौसी के घर भोपाल गई थी जहाँ पर जाना मैंने बस से पसंद किया बस में कई प्रकार की सुविधाएँ होती हैं जैसे कि अच्छी चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ सामान रखने के लिए ऊपर शेल्फ़ वगैरह बैठने के लिए सीट और अगर नाइट बस का यूज़ कर रहे हैं हम तो स्लीपर बस की टिकट बुक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे तो मेरा डे का सफ़र था तो मैंने स्लीपर बस बुक नहीं की बाकी उसमें बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी

सोने के लिए लेटने के लिए भी अच्छी बढ़िया सीट थी जिसके कारण मुझे ज़्यादा थकान नहीं हुई बाहर खिड़िकयाँ भी थीं जिससे हम बाहर का बाहर देखने का पूरा मज़ा ले सकते हैं और जिसमें एक वाईफ़ाई की सुविधा भी थी जिसम पूरा दिनभर डाटा का का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बोर भी ना हों पूरे सफ़र में उसके बाद अगर जैसे खाने के लि खाने खाना खाने का टाइम है तो बस रुक भी जाती है थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी मिलता है बस से तो हमें ज़्यादा थकान भी नहीं होती और ए सी कम्पार्टमेंट भी रहता है बस में और जैसे ज़्यादा लगेज है तो पीछे की डिक्की की सुविधा भी रहती है और ज़्यादातर लोग बस से जाना आना पसंद करते हैं और हम आ और किसी चीज़ के मुक़ाबले थोड़ी ज़्यादा जल्दी भी पहुँच सकते हैं